हँ एक बेर हम अपन खेत गेलहुँ रहय तऽ जतऽ बहुत सारा चिड़ै रहय पहचानै नहि रहय लेकिन अहाँकेँ बता दी कि एकटा चिड़ै एहन रहय कि जेकर बच्चा ओकर पासमे रहै हम ओकर पासमे गेलहुँ तऽ ओ हमरा पर हावी भऽ गेल रहै